मध्य प्रदेश में तो वैसे बहुत ही सांस्कृतिक त्योहार है किन्तु मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में जो सभी जाति और धर्म के त्योहार है उनको मनाया जाता है जैसे कि यहाँ पर गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव गणागौर और इसके साथ ही मुस्लिम भाइयों की ईद ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इनके साथ ही सांस्कृतिक त्योहार भी हैं जोकि काफ़ी पसंद किए जाते हैं और इन त्योहारों में कुछ कु कुछ अलग अलग क्षेत्रों के त्योहार भी होते हैं जैसे महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव को काफ़ी मनाया जाता है इसी तरह से निमाण जिले में गणागौर और अन्य क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक वो दुर्गा उत्सव बंगाली लोग जो होते हैं वो मनाते हैं इस तरह से हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं इसके अलावा दीपावली होली दशहरा ये भी मनाए जाते हैं और जिनके कारण से हमारा देश अनेकता में एकता का देश है